पहले पहले तो हम दौड़ने के लिए नहीं जाते थे सुबह सात आठ नौ के बीच उठते थे और कोचिंग जाते थे बस वही दिन का रोज़ आते थे बारह बजे खाना खा कर सो जाते थे कोई काम धंधा था नहीं लेकिन कुछ तीन चार साल पहले से मतलब कई दोस्त लोगों ने हमको ताना मारा वो सुबह उठता था चार बजे और दौड़ने के लिए जाता था हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में ग्राउंड तो है नहीं लेकिन बाँध है उसी बाँध पर सब लोग सब मेरे कई तीन चार पाँच छः दोस्त दोस्त लोग दौड़ते थे जिससे लोग हम हम जब कभी कभी शाम शाम के समय मुलाकात होती थी वो हमें ताना मारते थे कि तुम्हें ऐसा नहीं होगा तुम्हें तुम्हें दौड़ नहीं होगा तुम्हें दौड़ना नहीं आता तुम गिर जाओगे वो कर जाओगे ये कर जाओगे लेकिन फिर उसका ताना सुनने के बाद हमको ऐसा लगा ऐसा लगा कि जो वो कर सकता है वो हम क्यों नहीं कर सकते हैं इसलिए हमने उसी दिन से सुबह सवेरे उठना शुरू किया सुबह सु सुबह से सुबह उठा और दौड़ना शुरू किया पहले तो हमें तकलीफ तकलीफ हुई दौड़ने में लेकिन धीरे धीरे प्रेक्टिस बना वह क्या है न कि कहते हैं कि जितना प्रेक्टिस करोगे उतना हर दिन की तरह बेहतर पाओगे इसलिए हमने प्रेक्टिस किया और दौड़ने के लिए और कुछ कुछ महीनों बाद ऐसा लगा कि हमने आठ पाँच छः दोस्तों में से तीन चार दोस्त को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया और तब तब से लगा कि नहीं किसी को ताना नहीं मारना चाहिए और हम चार पाँच साल पहले से दौड़ रहे हैं और इस क्षेत्र इस क्षेत्र में हमने पाया कि मतलब कहीं दूर से बड़े बड़े लोग आते थे और कम्पटीशन करवाते थे दौड़कर जिसमें हमने कई बार जीता भी इसमें शारीरि शारीरिक ताकतें तनाव ज़्यादा रहती है बुखार नहीं लगेगा